नमस्ते नमस्ते मैम बोलिए मैम मैं

मैंने आपको बी पी के लिए टैबलेट दी थी तो बी पी आपकी कितना आ रहा है नॉर्मल आ रहा है कि आपने चेक करवाया था अच्छा तो अभी आप को क्या क्या कंप्लेन हो रही है अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे थोड़ा एक और बता देंगे तो मैं पता रहेगा मुझे हाँ बी पी का टैबलेट ऐसा होता है कि बी पी का टैबलेट तब तक लेना होता है जब तक आपका बी पी नार्मल नहीं आ जाता अगर बीच में अगर आपका जैसे हम देखते हैं हफ़्ते में आपको दो तीन बार बी पी अपना चेक करवाना है अगर बी पी अगर वेरी है तो लाकर मुझे बतानी भी है अगर वो रीडिंग से मुझे पता चलेगा आपकी गोली आगे कंटिन्यू होंगी या फिर मुझे बंद करनी पड़ेगी और जब तक अगर नॉर्मल नहीं आएगा तब तक तो आपको बी पी का टैबलेट लेना ही पड़ेगा और डायबिटीज का भी साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा और शुगर भी चेक करनी पड़ेगी प्लस बी पी भी चेक करना है हफ़्ते में दो बार तो आपको बी पी शुगर की रीडिंग लेकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना फिर आप मुझे बता देना तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर मैं ट्रीटमेंट चेंज कर पाऊंगा या क्या मुझे टेबलेट बढ़ानी है या घटानी है तो फिर उसी के हिसाब से डिसाइड होगा और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अभी आपकी जो अभी जो प्रॉब्लम हो रही थी जैसे तो वो मुझे बता सकते हैं हेडेक वगैरह है जो भी कुछ आपको फ़ील होता है वो चीज़ें आप मुझे एक बार बता सकते हो ताकि मैं उसको नोट डाउन कर लूंगा फ़िर उसके अकॉर्डिंग अगर कोई मुझे ट्रीटमेंट चेंज करना होगा नहीं करना होगा तो फ़िर मैं आपको बता दूंगा तो अभी एक बार आप मुझे बता दीजिए एक तो अपना नाम बता देना दूसरा आपने कब दिखाया था डेट बता देना और प्लस आपने एक नाम डेट और अभी क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है तो फ़िर मुझे लगता है वो मैं बता पाऊं

अच्छा अगर सुबह उठते ही एकदम से उठते ही चक्कर आने लग जाते हैं या थोड़ी देर बाद में चक्कर आते हैं अच्छा आपको उठते ही चक्कर आते हैं एक तो यह हो गया भूख वगैरह आपको भूख वगैरह तो अच्छा सा लगता है न आपको अच्छा और कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है न आपको अच्छा ठीक है तो अभी आपको सिर्फ़ वो सुबह उठते हैं तो मुझे लगता है आपको बी पी का ही है ये इसके अंदर बी पी के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन कुछ लोगों को क्या है एकदम से जैसे से सोकर उठते हैं न तो उनका बी पी क्या हो जाता है थोड़ा लो हो जाता है तो आप एकदम पहले एकदम से झट झटके से नहीं उठना है आपको एकदम धीरे धीरे आपको उठना है न एकदम से पहले एकदम आप कॉन्शियस हो जाएँ फिर धीरे धीरे एकदम से आपको उठना है न तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा एकदम से झटके से उठते हैं न अपन तो एकदम से बी पी फॉल डाउन हो जाता है तो उसका तो मैं बी पी की ट्रीटमेंट तो गोलियाँ तो वही चलेगी आपकी पर आप ऐसे करना की वही वही टैबलेट चलेगी पर आप थोड़ा उठते हैं न तो एकदम झटके से नहीं उठना थोड़ा रिलैक्स होकर फ़िर उठना है आपको एकदम से एकदम स्टेबल हो जाओ तब ठीक है मैम ओके